ہاں جی جی میں سمکو سمکو کمپیوٹر سے بات کر رہا ہوں ویوو وی ہاں فی الحال تو ابھی اویلیبل ہے ویوو وی ٹوینٹی سیون فائیو جی میں ہے وہ میرے پاس اویلیبل ہے اور اگر اس کے فیچرس کی اگر میں بات کروں ویوو میں تو یہ لیٹیسٹ ورژن آتا ہے اس کا اور سب سے اگر میں سب سے زیادہ موبائل بکنو بکنے والوں میں سے یہ ویوو بھی ہے اور اس کے سسٹم وغیرہ اور اسنیپ ڈریگن ہو گئے اور ریم اور روم کی بات کروں تو ہر چیز بیٹر ہے بہتر فیچرس میں اگر میں اگر میں بیٹری لائف کی بات کروں تو پانچ ہزار ایم اے ایچ کی بیٹری ہوتی ہے اس کی جوکہ یوز کرنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ صرف کالنگ کے لیے لے رہے ہیں تو کافی بہتر چل جائے گا مووی دیکھ رہے ہیں تو اس کا الگ ہوتا ہے اگر آپ گیم کھیل رہے ہو تو اس کا الگ ہوتا ہے اگر ہم یہ تینوں پیسفک میں دیکھیں تو تینوں پیسفک میں یہ موبائل کافی بہتر ہے اور زیادہ فیچر میں اور کم ریٹ میں کافی اچھا موبائل ہوتا ہے سم سلوٹس دو ہیں اور اسٹوریج آپ کا اس میں دو سو چھپن مل جائے گا آٹھ جی بی ریم دو سو چھپن چھ جی بی ریم دو ایک سو اٹھائیس دونوں مل جاتا ہے اس کا ریٹ اپروکسیمیٹلی ٹوینٹی فائیو تھاؤزینڈ کے اوپر سے اسٹاٹ ہوتا ہے کیونکہ لیٹیسٹ ہے تو اس حساب سے ہاں ای ایم آئی پہ اٹھا اٹھایا جا سکتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس بینک سے لے رہے ہو تو بینک کا کیا آفر ہے اور کتنے میں وہ دے رہے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ بجاج سے لے رہے ہو بجاج ہو گیا ایچ ڈی ایف سی ایس بی آئی سب کا اپنا الگ الگ ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کون سے بینک سے لے رہے ہو میری شاپ اوپن رہتی ہے صبح نو بجے سے لے کے شام کے آٹھ نو بجے تک آلموسٹ تھوڑا بہت لیٹ سویرے ہو جاتا ہے اوکے جی تھینک یو جی